ہاں جی گڈ مارننگ جی آپ ٹریول ایجنسی سے بات کر رہے ہیں جی مجھے ایک کمپلینٹ کرنا تھا کہ میں نے صبح آٹو اوبر آٹو بک کیا تھا اس کا ٹائمنگ تھا سات بجے آنے کا اور اس میں ارائیونگ ٹائمنگ سکس ٹو سیون منٹ بتا رہا تھا لیکن میں جب سے کنٹینوسلی اس کو کال کر رہی ہوں وہ کال پک نہیں کر رہا ہے تو آپ اس سے یہ پتہ کریے کہ وہ اگر کہیں بزی ہے یا کچھ ارجینٹ کام ہے اس کو یا ٹریفک وغیرہ ہے تو وہ ریزن بتائے تا کہ ہم یہاں پر اپنا دوسرا کچھ دیکھ سکیں کیونکہ ہمیں ارجینٹ بیسز پر جانا ہے کہیں پہ جی آپ ٹریک کر کے فوراً سے ہمیں بتائیے جی شکریہ آپ کا